आचारसंहिता की बात करें तो आचारसंहिता चुनाव की डेट फिक्स होने से पहले लगता है जैसे कि पाँच साल में आचारसंहिता लगती है पाँच साल बाद आचारसंहिता लगती है क्योंकि चुनाव होने की तारीख भी पाँच साल बाद ही आती है और स्पोर्ट क्षेत्र में इसके दिशा निर्देशों की बात करें तो जब आचारसंहिता लगती है तब हम कोई भी नेशनल और हमारे जो क्षेत्र में जो भी गेम खेले जाते हैं वो हम नहीं खेल पाते क्योंकि आचारसंहिता में ये सब कुछ भी करना संभव नहीं होता है क्योंकि उसमें ना तो हम ना तो कोई सरकारी काम होते हैं ना कुछ होता है ना कोई जो कलक्टर वगैरह रहते हैं वो भी नहीं आते हैं क्योंकि आचारसंहिता में सब की सरकारी नौकरियाँ स्थगित कर दी जाती है सरकारी काम काज स्थगित कर दिए जाते है इसलिए आचारसंहिता में स्पोर्ट सेक्टर का कोई भी काम नहीं किया जाता है नेशनल लेवल पे या हमारे क्षेत्र लेवल पे कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेले जाते